हेल्ल'

मा मैगं नांगौ नोंनो मैगंआलाय दंमोन मैथायालाय दङ मैथा गोखैखौ नांगोना ना मैथा गोखाखौ नांगौ दामा दा फन्द्र' थाखा मुथा औ फन्द्र' थाखा जादों दा जोंनो दस थाकायाव बायना लाबोनांगौ जायो आरो नै जों आरो थांनाय फैनाय खरस नांगोना थाइबाया जोंनि थानांगोन ना आरो जों एस्से गोजाननिफ्राय लाइदों साइकेल सलायनानै थाराजुलिनिफ्राय ओमफ्राय बेलेग मैगं दङ बान्दा कबि दं फुल कबि दं फुल कबिआ दा खेजि बिस थाखा फुल कबि गोथांखौ आं दिनै लाबोनाय जायाखै लानाय जायाखै बेखौ औ ए गैया बेखौ लाबोनाय जायासै गैया मोनना ओंखायनो आं बेखौ लाबोनाय जायासै ओमफ्राय फुल कबिदो बान्दा कबिखौ लाना फैबाय बान्दा कबिखौनो लां आं फुल खबि गोथांखौ जानो हायासो खर' गिदिंनाय मोनोसो ओंखायनो लाबोनाय जायाखै आं बेखौ ए बेपारियानो जानो हाबावासो नै फानग्रायानो ओमफ्राय बेलेग मैगंखौ लां औ बान्दा खबिया मोजां मोजांसो साकाटा गोजासो बर'नि लकेल गोजासो दामा थोबसेयाव दस थाखा होदो नङा बारा बुङाखै दामानो जोंनो आदथाकायावनो लाना फैखानांगौ जायो फिसआव दे दे दे दे फै दे